हमर पसन्दीदा जगह बोलबम छियै आओर ओतय भोला बाबाके पूजा करै छै लोकसभ आओर हमरा ओतय जाइमे बहुत ही अच्छा लागै छै किआकि जब ओतय जाइ छियै तऽ ओतय बहुत ही जे छै शान्त फील करै छियै आओर ओतुका जाइके बाद जे छै ने ओतय बड़ा बड़ा मन्दिर देखै छियै आओर जब ओतय हम जाइ छियै तऽ एतयसँ बससँ जाइ छियै भागलपुर भागलपुरसँ फेर जाइ छै ओतयसँ हमरारीके डायरेक्ट झारखण्ड जाइ छियै झारखण्डमे फेर जाकऽ हमरारीके सुल्तानगञ्ज जाइ छियै आओर जब सुल्तानगञ्ज जाइ छियै तऽ सुल्तानगञ्जमे जाइ छै जल भरै छियै आओर जल भरैके बाद जाइ छै हमरारीके ओतयसँ पैदल जाइ छै फिर बोलबम लए आबै छियै आओर ओहि जगहपर आबैत छियै तऽ अकेले नहि रहै छियै ढ़ेर सारा आदमी रहे छै आओर बहुत ही अच्छा लागै छै आबैमे ई नहि कि अकेले चलि रहल छियै ओतय ढ़ेर सारा कमरिया सब रहैछे आओर बहुत ही बढ़िआँ लागै छै चलिके आबैमे आओर जल ढ़ारै छियै ओतय बोलबम आबिके जल ढ़ारै छियै पूजा पाठ करै छियै बहुत ही मन शान्त बुझाबै छै ओकरबाद भए गेलै हमरा आरके बहुत जगह एहन छै कि घुमैके मोन होइ छै लेकिन जा नहि सकै छी जेना भए गेलै वृन्दावन ओतय जे छै बहुत ही शान्ति फील होइछै ओतय जाइके बाद जे छै बहुत ही अच्छा लागै छै ओकरबाद जे छै भयऽ गेले कि एक तरहसँ शिमला शिमलामे पहाड़ी इलाका सभपर घुमैमे ओतुका जे मौसम होइ छै बहुत ही सुहाना होइ छै रऽ आओर बहुत ही नीक लागै छै ओकरबाद जे छै बहुत बाहरो विदेशो जायके मन करै छै जेना भए गेलै नेपाल ओतय जायके बाद ओहिनाहि जे छै बहुत सारा जगह अबै छै जेना बॉर्डरपर बहुत सारा जे छै तैनात रहै छै ओतय बहुत एहन पर्यटक आबै छै घुमै फिरै लए आओर हमरा आरके साथ साथ भी बहुत कोइ जाइ छै आओर किछु किछु जगह नदी भए गेलै गङ्गा नदी भए गेलै यऽ बनारस भयऽ गेलै ओसब भी जगह पर बहुत ही मन लागै छै घुमैमे